जेबय मार्केट तऽ मोन करतइ खाइके तऽ होटलमे जेबय एगो होटलमे समोसा मँगेबइ अभी भायके दीजिये समोसा दीजिए मोन करता है जे पकोड़ा खायके पकोड़ा खयबइ छोला पकोड़ा खा लेबय ओकरा जल्दी लाबऽ हम खाना खेबय आ जेबय नस्ता कए कऽ हमरा कुटुम्ब आर आयल हइ बाहरी आयल हइ से हमरा घरपर जाइके जरूरी हइ जल्दी हमरा पहुँचा दै करबय माय समझिके बहिन समझिके उ हमरासँ कहलक माय हमरा कहाँ जाना हइ हमर किलोमीटर जाना हइ घरसँ नस्ता करबय आओर जेबय घर खाना खाके से हमरा जल्दी हमरा घर पहुँचा दय तऽ कोन गाँव जेबय हम कहलियै हे मेहसना जाना हइ से मार्केट हमरा से बनाके दैके हइ आओर लिट्टी दयके हइ खाना खा लेबय आओर लअ लेबय आओर लअके चलि देबय से घरसँ कखनी हम पहुँचबय घरसँ लेट हो रहलय हइ से कूटुम्ब आर आयल हइ तऽ उ से कोन कूटुम्ब हइ पाहुन आयल हइ हम्मर घरपर से खानाके खाना उना बनाके दैके हइ नास्ता उस्ता घरपर हम पहुँचबय तब ने हम देबय बनाके घरपर हमरा घरपर कोइ नहि हइ से अकेला छियै हम बनाके देबय खाना घरपर कुटुम्ब आके बैठल हइ फोन कयलकै हइ जे घरपर छी आयलल से आबू जल्दी जे दैके हइ हमरा खाना बनाकऽ तहन अयली घरपर प्रणाम पाँती भेलय आब हुनकर नास्ता उस्ता हम तैयारी कयलियै दोकान गेलियै दोकानसँ अनलियै नास्ता अर कीनके होटलसँ समोसा लिट्टी अर बिस्कुट अर आनिके नस्ता हम कुटुम्बके खीयलियै खिआ उआके कहलियै कुटुम्ब रहू घरसँ घरे नहि हइ घरपर से आनलियै चावल मुर्गा अर बनाके चावल बनेलियै मुर्गा बनेलियै ओइ सबमे टाइम लागय हइ बनबयमे खाना कुटुम्बके खाना खाना हम तैयारी कऽके खिआके तब बिहानमे कहलियै रहू बिहान हमसँ बनायब खाना उना